जाथाराखै हेल्ल'

एम्फौखौलाय गोदोनि मानसिफ्रालाय फुरानाया एम्फौ फिसिग्रा सि दाग्राखा औ इन्दिबाबो दायो माथाबाबो दायो गासैखौबो दाजोबखायोमोन दानियासो दानांला बिदिनो माब्लाबा फिथोबफ्रानो माब्लाबा सेरसे जागोन माब्लाबा देर के जि जागोन

बिदिनो आरो बेयो दाबा मालाय बेसेबां मोनखो आङो दा लानोबो हाला आं फिसिनोबो रोङा

इन्दि सिखौबो दायोमोन दा दाला गोदोसो दायोमोन खुन्दुंखौबो दा दानि मानसिफ्रा मालाय दानांला बा जोंसो गोदो थाखो थाखो थुन्नानै सोंनानै दादोंमोन दाथ' मेगनबो गैया खोमाबो गैला नालाय

ओं

आं गिया खायसे गियो दांनोनो हाया आं गिया

खनसे दंबावो